भारत में हेल्थ केयर सिस्टम पहले की तुलना में अभी थोड़ा सा सुधर गया है पर अन्य देशों की तुलना करें तो अभी भी वहाँ पर बहुत पिछड़ा हुआ है जयपुर संभाग के अंदर जितने हेल्थ केयर सिस्टम है वहाँ पर साफ़ सफ़ाई को अगर हम देखें तो ठीक ठाक ही रहती है पर वहाँ भी लंबी कतारें और दी जाने वाली सेवाओं के लिए पैसा भी ज़्यादा ही है गाँव की अगर हम बात करें तो हेल्थ केयर सिस्टम एक या दो कमरे के अंदर बड़ी मुश्किल से बना होता है और वहाँ पर लंबी कतारें लगी रहती हैं और साफ़ सफ़ाई का बिल्कुल ध्यान नहीं होता इनको साफ़ सफाई का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और लंबी कतारों में भी थोड़ा बहुत गैप होना ज़रूरी है क्योंकि इससे संक्रमण फैलने की संभावना बहुत कम हो जाती है